न न मां बिज़नेस कोन कंदी आहियां मां घर ई हलाईंदी आहियां ऐं मां को सामान ठाहे करे विकिणंदी बि कोन आहियां बसि शौक़ु हूंदो हुओ त मां पंहिंजे हिसाब सां सिलाई कंदी हुअसि हाणे त कुझ बि कोन करे सघंदी आहियां ऐं इन हिसाब सां मां को बि क़ीमत तव्हांखे कुझु ॿुधाए नथी सघां